हलो हई हलो बरखा अरी ॿुध न मूंखे तोसां हिकु ॾाढो कमु हुयो ॿुध मुंहिंजे घर में न सुभाणे महिमान अचणा आहिनि त हुननि जे लाइ मूंखे कुझु अलॻि अलॻि सिंधी शयूं ठाहिणियूं आहिनि तोखे ख़बर अथई मूंखे सिन्धियुनि शयुनि जी एॾी ॼाण कोन्हे त तूं मूंखे ॿुधाईंदीअं की मा छा छा ठाहे सघन्दी आहियां हा हा मुंहिंजी निराण थी अचे हुनजो घोट थो अचे ऐं हुनसां गॾु हुनजो बि सस बि थी अचेसि सहुरो बि थो अचेसि हा ॾिसु हाणे मुंहिंजी सस खे त मुंहिंजी ससु चयुईं की भई दाल पकवान ठाहीनि नाश्ते ते ऐं कोकी ठाहीनि ऐं मंझंदि जो कढ़ी चांवर ठाहीनि ऐं हुन खां पोइ ॾही वड़ा ठाहीनि ऐं ॿियो चईं कि भई

हा हा अच्छा पया अथव हा हा अच्छा अच्छा अच्छा ईअं न न मां मां मां सोचियां पई की भई मिठे में तंहिंखां ड इहा रबड़ी ठाहिण खां तंहिंखां असां मस्तु जेको सीरो ठाहीन्दा आहियूं सूजीअ जो सीरो उहो उहो उहो ऊ

हा हा ठीकु आहे हले पोइ मुङनि जी दाल जो सीरो थी ठाहे वठां ऐं मूंखे पहिरों कढ़ी चांवर ॿुधायो न त मां ए इहो तयारी करे रखां न छा छा खपंदो

अच्छा जेकी गिदामड़ी चवंदा आहिनि न जंहिंखे असां अच्छा अच्छा हा ठीकु आहे हा हले ऐं ॿुधो न मां छा पई चवां की भई हे दाल पकवान लाइ कहिड़ी दाल असां मां वठी अचां

अच्छा मुहिण सुठी विझां ठीकु आहे ठीकु आहे अच्छा अच्छा ठीकु आहे त हुनमें त मै मैदो मैदो मैदो खपंदो न म पकवाननि लाइ त घणो मैदो घुराए वठां हा हा हा ठीकु आहे अच्छा अच्छा हा हा उहो बसि मिठी शइ में सीरो रखन्दीमांसि ऐं दाल पकवान नास्ते में ऐं थोरा मिर्चाई पकोड़ा बि तरे वठंदमि हा हा हा ठीकु आहे पोइ मां तव्हां खे फोन कंदीमांव तव्हां पंजे पंजे लॻे हली अचिजो ऐं मूंखे थोरी मदद कराए वठिजो ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हले हले हलो हलो ठीकु आहे हा